भारत बिहारमे हमसभ रहैत छी हमसभ मैथिली भाषा बजैत छियै हमसभ मैथिली छी मैथिल छी हमरासभके विवाहमे बहुत रङ्ग रङ्गके कपड़ा लत्तासभ पहिरैत छथिन हमसभ व्यवस्थासँ एकदम रहैत छी विवाह जे होइ छैन तऽ कन्यादान करै छी हमसभ तऽ बहुत ओसभ उत्तम उत्तम मानैत छी हमसभ ओहिके जेकि कन्यादान केलहुँ तऽ विवाह दान केलहुँ तऽ बजेलहुँ सभके सभ एलनि ओहिके सभकेँ व्यवस्थासँ मान प्रधान सँ रखलहुँ सभकेँ तखन फेर सभकेँ विदा के विदागरी केलहुँ हमसभ बुझैत छियै जे कन्यादान सभ सभसँ बढ़ि कऽ बड़का छै जेना छठि सभ पाबनि जे भेलै सभसँ बढ़ि कऽ छठि पाबनि भेलै तीन दिनके उपवास रखैत छी हमसभ तीन दिनमे उपवासमे छठि पाबनि करैत छी खूब पहिरैत ओढ़ैत छी नीकसँ साड़ी पहिर नया पहिर कऽ पूजा पाठ करैत छी नीक कपड़ा लत्ता पहिरलहुँ रङ्ग बिरङ्गके पकवान बनेलहुँ पूजा पाठ केलहुँ कऽ कऽ ओकर बाद हाथ उठैत छनि राणा मायके पूजा पाठ करैत छी विवाह भेल जेना भेलै कर करैत छी अथी करैत छी व्रत केलहुँ तीन दिन तकल तीन दिनमे उपवासमे विवाहके कन्यादान केलहुँ